हाँ मैंने जब भी योग्यभास के बाद बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव किया है जब भी मैंने यह चीज़ किया है कि अगर आप सुबह उठकर और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं मॉर्निंग वाक कर लेते हैं और जब भी आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लीजिए यह सब करने से आपका दिमाग थोड़ा शांत रहता है और आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं किसी भी जगह आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं और आपको आपके दैनिक जीवन आपके आपका जो रोज़ाना का जीवन है इसमें आप टेन्शन मुक्त मुक्त रहिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा टेंस अगर आप यह सभी एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं अगर आप दिन में कहीं भी घूमने नहीं जाते हैं सुबह सुबह अगर आप फ्रेश हवा नहीं लेते हैं अपने अंदर तो आपको एक चीज़ फील होता होगा कि आप आपको बहुत ही ज़्यादा इरीटेशन महसूस होता होगा आप बहुत ही ज़्यादा इरीटेट होते होंगे इन चीज़ों से तो यह चीज़ आपको करना है कि आप डेली सुबह उठिए और मॉर्निंग वाक करने जाइए एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए जिस वजह से कि आपका मानसिक संतुलन सही रहे आपका आपका बात करने का तरीका जो है आपका बात करने की शैली जो है वह चीज़ सही रहे आप जब भी किसी से बात करें तो आपको आपके सामने वाले को लगे कि आप एक अच्छा बक वक्ता हैं और यह आपका इन चीज़ों से थोड़ा बहुत सही हो जाता है क्योंकि आपका अगर आपका टेन माइंड जो फरेश रहता है इस चीज़ से आप जब भी बोलेंगे तो आपके मुख से अच्छी बोली निकलेगी